नमस्ते सर मेरे को सर एक वाइक ख़रीदना है अपाची

जी सर मतलब सर दोनों रूप में लेंगे जैसे आपको अच्छा लगता है उसका थोड़ा हमको तरीक़ा बताइए और कौन से माडल की है

अच्छा सर तो सर इसके लिए मतलब हम फाइनैंस करते हैं तो कितना पैसा लगेगा और कितना बढ़ेगा और ऐसे हम आन कैस लेंगे तो कितना पड़ेगा थोड़ा बताएँगे क्या है अच्छा

वह कितना कट पिट के आएगी सर अच्छा अच्छा हर महीने हाँ तो विदाउट फाइनैंस हम लेंगे तो कितना पड़ेगा तो यह सर वन डिस्क वन डिस्क टू डिस्क मतलब वन डिक्स वाला आएगा दो तो डिस्क वाला का आप दम रेट बता रहे हैं हम अपना ब्रेक एक जो ब्रेक मारते हैं टू डिस्क का होता है ना उसमें तो उसका रेट तो अलग होता है हाँ हाँ ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा सर हाँ तो सर ई एम आई यह इ एम आई मतलब कितना दिन का मिलेगा हमको हाँ मतलब ई एम आई जो हम लगाएंगे वह साल भर का लगेगा कि या दो साल का लगेगा या तीन साल का लगेगा यह मैं जानना चाहता हूँ मतलब उसका लिमिट अढ़ाई से तीन साल तक का होता है तो उसमें हमारा दस हज़ार रुपये बढ़ जाएगा

दस हज़ार दस हज़ार कम लगेगा थोड़ा तो इसके लिए भी अब मकान ऐसे वह इंसोरेंस वग़ैरह का भी अलग से होता है सर काग़ज़ जो बढ़ गया

और सर इसके लिए काग़ज़ वग़ैरह और कंपनी ओके एजेंसी से बनता है कि हमको ख़ुद बनाना पड़ेगा अच्छा एजेंसी बनाकर दे देगी तो कितना दिन में कब नमस्ते